हम अपने बाइक की देखभाल इस तरीक़े से करते हैं सबसे पहले अपने बाइक को जब चलाते हैं देखते हैं इसमें कोई दिक़्क़त ना आती हो और बाइक चलाते चलाते उसके अंदर धूल मिट्टी सब बैठती है नीचे कचरा लग जाता है या पानी के बरसात हुई जब गाड़ी चलाते हैं तो उसमें इतना कचरा इतना कचरा लग जाता है तो उसको ले जाकर के ख़ूब अच्छी तरीक़े से धुलते हैं ताकि इसमें ज़ंग ना लगे बाइक एक दम साफ़ सुथरी रहती है जब बाइक साफ़ सुथरी रहेगी तभी उसकी लाइफ़ अच्छी चलेगी उसके बाद चलाने के बाद आने के बाद उसको जो है टाइम टाइम से देखते हैं इसमें क्या दिक़्क़त है क्या नहीं है उसका सर्विसिंग कराना बहुत ही ज़रूरत होती है उसके बाद उसमें सर्विस करवाना पड़ता है टाइम से मोबिल बदली करना पड़ता है अगर मोबिल ना नहीं बदली करेंगे तो इस इंजन बैठने का डर रहता है रिंग पिस्टन बैठने का डर रहता है क्योंकि रिंग पिस्टन नहीं लगेगा अगर सही तो धुआँ देने लगता है बाइक के साफ़ सुथरा जितना ही रखेंगे उतना ही शुद्ध और सही रहेगा और सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट यह होता है कि बाइक हमेशा अपने कंट्रोल में चलाना चाहिए कि बाइक गाड़ी कहीं लड़ ना जाए अगर गाड़ी लड़ती है तो अपना भी नुक़सान होता है गाड़ी का भी नुक़सान होता है दोनों तरफ़ से नुक़सान होता है और गाड़ी चलाने में बहुत ही सावधानी से चलाया जाता है अगर सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी आप दाएँ जा रहे हैं बाएँ जा रहे हैं तो उसको भी देखना पड़ता है कौन गाड़ी पीछे से आ रही है कौन गाड़ी आगे से जा रही है आप दाहिने टर्न करके किसी मोड़ पर जा रहे हैं तो दोनों तरफ़ देखिए उसके बाद गाड़ी मोड़िए और गाड़ी चलाने में बहुत ही थकाई लगता है गाड़ी आप चलाते चलाते हाथ में पैर में इतना दर्द होता है कि आने के बाद ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सारा काम करके आए हैं गाड़ी चलाने में अधिक थकाई लगता है लम्बी टूर पर चले गए सौ डेढ़ सौ दो सौ किलोमीटर तो इतनी थकाई लगेगी कि आने के बाद कुछ काम करने का मन नहीं करेगा और सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट होता है कि गाड़ी को हमेशा साफ़ सुथरा सुरक्षित टाइम टाइम से उसकी सर्विसिंग टाइम से उसका मोबिल पलटी करो उसके बाद तभी गाड़ी एक दम से मेंटेनेंस रहेगी नहीं तो कोई गाड़ी में ख़राबी आएगी इंडिकेटर उसका सब कुछ एक दम देखना पड़ता है चल रहा है कि नहीं चल रहा है इंडिकेटर अगर गड़बड़ हुआ तो दाएँ बाएँ घूमने में बड़ी दिक़्क़त होती है इंडिकेटर के ही वजह से हमेशा दाएँ बाएँ घूमने में दिक़्क़त नहीं होती है उसके बाद जो है उसकी हेडलाइट भी देखना पड़ता है लाइट बत्ती जल रही है कि नहीं चल रही है रात में कोई दिक़्क़त हो जाए ना दिखाई दे तो गाड़ी कैसे चलेगी इसीलिए सबसे इंपोर्टेंट होता है गाड़ी की सुरक्षा और अपनी भी सुरक्षा गाड़ी हमेशा चालीस के ही स्पीड में चलानी चाहिए ताकि गाड़ी कभी लड़े ना ना गाड़ी का दिक़्क़त हो अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में आप चलेंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है